हमरा जिलामे एगो कॉलेज हैबे जाहिमे हमर पिताजी नाम लिखैले रहलन आओर ओहिमे पढ़ले रहलन ओ ओ बताबत रहलन कि जहि समय ओ पढ़ाइ करै ओहि समय एतना अच्छा कॉलेजमे पढ़ाइ होइ कि हुनकरा बाहरीसँ पढ़ैके जरूरत नहि पड़ल कोनो टीचरसँ आओर कॉलेजसँ ही हुनकरा अच्छा नम्बर आएल लेकिन पिताजीके बाद जब हमर सबके जेनरेशन आएल तऽ हम जब पढ़ाइ करैके लेल ओहि कॉलेजमे नाम लिखैली तऽ हमरा कॉलेजके अलावा अलगसँ टीचर रखैके पड़ल जकरा लोक ट्यूशन कहैत हइ आओर तब हमर अच्छा मार्क्स आएल लेकिन पिताजी लोगनके समय एतना अच्छा पढ़ाइ रहल कि कॉलेजसँ ही अच्छा मार्क्स आइ जाइ ओहि कॉलेजके नाम हइ श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज ओ जाहिमे एडमिशन करेले रहलन हुनकरा कॉलेजमे ही एतना अच्छा पढ़ाइ होइल जइसे हुनकर अच्छा मार्क्स आएलबा हम हुनकर मार्क्स देखले रही लेकिन किछुए दिनके बाद जब हमलोग नाम लिखैली तब जाकरके ओहि कॉलेजमे पढ़ाइ नहि अच्छा होइके कारण हमरा अलगसँ ट्यूशन रखैके पड़ल ईसब समस्या किछुए दिनके बाद बन आएल हइ